हँ किताब तऽ किसिम किसिमके छै लेकिन जे है से जेना सीता जीके जहन रावण जे है से लऽ गेलनि आ ओइ कालमे जे हुनका जे है से जाइ कालमे लदलकनि ओइ गाड़ीपर ओ जटायु जे ओते ताहि कालमे केहनो आदमीके जे से आँखिमे आँसू आबि जाइ आओर हुनका जे ओ रखलकनि जे है से लङ्का लऽ जाके जे है से हुनका जे है से कष्टके अनुभव जे है से ओ लड़की सब जे है से करऽ ताहि कालमे सेहो जे है से बहुत जे है से आदमीके जे है से दिक्कत जे है से बुझा जाइ जेकि ई राक्षस जे है से किछु बुझऽवला नहि अइ ई मानि जाइत तऽ जे है से हिनका जे है से जगदम्बाके जे है से जगदम्बो जे है से तऽ सहस्र चण्डी जे है रहथि से ओ तऽ सब बुझथिन भगवानो श्री राम सब बुझथिन लेकिन ई रावणके जे है से जे महादेवक वरदानके चलतबे जे है से महादेव वरदान देलखिन जाहि के चलतबे ओ जे है से ई लीला जे है से केलक आओर अइमे जे है से पब्लिकके जे है से आँखिसँ आँसू जे है से जे है से आबि जाइ जेकि ओइ कष्टके देखिकऽ आओर जे है से अन्तमे जे है से जहन अयली ओ जे है से ओ पुल बनिके जहन जे अइ पार आबिकऽ तहन जे है से खुशहाली जे दीप जे है से जरल जकरा दीवा दीपावली होइए अइमे लोक भावुक जे है से भेल आओर ओइ दिनसँ जे है से जे किसिम किसिमके जे है से लाइन जे है से अइ किताबमे तऽ वर्णन बहुत वर्णन छै कतेके हम वर्णन करू तैं लऽ कऽ जे है से एकरा हम अहिसँ जे है से भावुक जे है से भेलहुँ जे है से जानकी जीके कृपावला देखीकऽ आओर ओना जे है से कतेक जे है से गोनू बाबूके जे है से खे लऽ कऽ जे है से हँसबो केलहुँ आओर गोनू बाबू कनाओ दै छथिन ओइ ढ़ङ्गके जे है से ओ जे है से लिखने छथि किसिम किसिमके गप गपके तऽ अन्त नहि छै भावुकताके जे अइसँ कोनो तरहक जे है से दिक्कत नहि छै लोक भावुक सुख आओर दुःख माने खुशी आओर दुखी दूनूसँ जे है से भावुक भऽ जाइए किताब पढ़लासँ बहुत रङ्गके ज्ञान होइ छै बहुत जे है से ध्यान दै छै जे है से आओर तर्क वितर्क लगाकऽ ओ जे है से अपन अपन जे है से ज्ञानो बढ़ै छै ओइसँ जे है से पोथीसँ किताब सबमे तऽ जे है से विद्याके जे है से तऽ अपार लाइन छै इ तऽ बुद्धिके भण्डार छै किताबे जे छै से आदमीके ज्ञान अकिल जे है से दै छै ओकरा ज्ञान होइ छै ओ सीखैये पढ़ै छै तऽ ओइमे जे है से ओ सुख दुःख दुनूमे भावुक जे है से होइए